हाँ मैंने एक बार ड्राइंग की क्लास ली थी जिससे मैं क्लास में फ़ोटो बनाना सीखा था मेरा अनुभव उसमें बढ़िया रहा क्योंकि मैं उस क्लास में फ़ोटो बनाना सीखा उस समय क्लास ली तो क्लास में टीचर थे मनोज कुमार मिश्रा उन्होंने बढ़िया तरीके से एक एक ऐंगल को इस प्रकार बनाया कि हमें मज़ा आने लगा और हमें मज़े की एंटरटेनमेंट के साथ ही उस फ़ोटो को बनाने लगे जिससे हमें पता ही नहीं चला कब हमारी फ़ोटो बन गई मुझे काफ़ी अच्छा लगा वह क्लास लेकर